गोंयांत ह्यूमन रायट्साक तशें कोण आडखाटी करना सगळ्या बऱ्या तरेन चल्ललें आसा सॉशल जस्टिसूय सगळ्यांक गावता मातर इतकेंत जाता की आज उट सूट कोणूय विडीयो शूटींग बी करता म्हणटकूच कोणूय कोणाक कितेंय म्हणू शकता तें सगळीं कडेन जाता आनी तेजी तो डिफेम जाता बाबडो तितकेंच पूण अशें त्रास कोणक जायनान कोण कायदो हातीन घेयनान गोंयकार तशें आमी बरें आसात तेका लागून हांगा अशे प्रॉब्लेम जायनात की एका बातमी वरसून बाबा लोक रसत्यार आयले झगडपाक जाली दंगल जाली अशें हांगा केन्ना घडना तशी सोशल जस्टीस हांगा बरी आसात हांगा आमकां चो कायदो आसा पळय समान नाग्री कायदो तेकाय लागून सगळ्या गुण्या गोविंदान हांगा दिसतात अशी एका मेकाची उणी धोणी अशी जातीय दंगली गोंयान केन्ना अणभवूंक ना